जी मैम आपके मतलब हमें डिनर में आपके पास क्या मेन्यू है आप बता सकते हैं

नाश्ते में मेन्यू क्या है क्या क्या नॉन वेज वेज क्या है आप बता नॉन वेज नहीं है तो नाश्ते में क्या आता ब्रेकफास्ट

और और जैसे कि वो मेरे बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद है आप आइसक्रीम में कौन कौन सा फ्लेवर रखें जी फ़ुल प्लेट खाना मतलब आपका कितना प्राइज़ में होता यहाँ पर अच्छा और चॉकलेट आइसक्रीम जी उसका क्या प्राइज़ रहेगा जी कढ़ाई पनीर का क्या प्राइज़ है जी और चॉकलेट चॉकलेट आइसक्रीम है उसको उसका मतलब क्या प्राइज़ रहेगा ठीक है मैम फुल प्लेट प्लेट खाना थाली रहेगा और ये आपका फेमस कढ़ाई पनीर इसको मेनु में डाल दीजिए हाँ चॉकलेट आइसक्रीम हो गया जी हम खाना खाने के बाद इसको ऑडर करेंगे हमारी रहेगी खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक रहेगी एक और इसके बाद हम कॉफ़ी पिएँगे कॉफ़ी में आपका है हमारी पूरी फ़ैमिली है जी कॉफ़ी में हमें में लास्ट के खाने में रखेंगे जी मैम जी जी आप भेजवा दीजिए जीरा राइस

तंदूरी ठीक है नमस्ते मैम